औ हेल' सोरमोन औ नों सोरमोनलाय

उम नों मा खालामो बेहायलाय मा खालामदों औ

आमफ्राय औ नों मा मा मावो मा मा खालामो औ ए उम औ जोंनाव गाइखेर दङ नांगौ नामा औ जागोन दे उम लांफैबानो जाबाय औ दे आं दैखौनो एसेल' होगोन गहन' खालाम नानै हरथारगोन आं उम ए औ दे लांफैब्लानो जाबाय आब' बिदिब्ला दैखौ एसेल' होनानै हरगोन आं औ

औ ओंखायनो आं गाबोननि समाव बे नों लांफैगोन नालाय ओंखायनो आङो दैखौ

ए आमफ्राय दामा माबा आदा लिटाराव हाय औ थ्रिस टाका आदा लिटाराव

औ औ उम आमफ्राय मा मा ओंख्रि संनानै जाहो हरगोन नोङो बेवायनो लाय औ ए हा बे मोनजाफेरै ओंख्रि गामि ओनसोलाव फैब्लाय बिदि ओंख्रिखौ गोथाव मोनखायोना बिसोरलाय ए ए ए होनब्लाय बेखौनो उम उम उम मैथा नाथुर जुनाय बाथोन औ उम मैथाजों नाथुर जुनायजों बाथोन एरग्लिदो सबाइ बिमा बाहाजा खालामदो

औ होमबालाय उम उम अबे गामिनि बेवाय फैगोन आलाय अबे गामिनि ए उम होनबालाय दे फैलायबा लांफैबानो जाबाय ए उम औ दे औ